टॅक्निकल एस्पेक्ट आनी ग्रामर सायड बेलंन्स करपाक खूब डिफिकल्ट बिकॉज आमकां कोंकणी ग्रामर सारकी कळना जे आमी रायटिंगां यूज करता बेश्टें आमी उलोवपा शकता आनी सारको स्ट्रक्चर बी सारको खबर ना किद्या आमी कसलो कोर्स बी घेतले ना तें करपा खातीर